हिते आदिपुर खां थोरो ई परिते थोरो त न चई सघिजे घटि में घटि ॾेढ सौ किलोमीटर परे जेको आहे उहो हर साल जेको आहे ॿ महिना हिकिड़ो वॾो जेको आहे उत्सव थींदो आहे व्हाइट रण चवंदा आहिनि जंहिं खे अछो बयाबान उते जेको आहे सो उहो माण्हू उते वञणु पसंदि कंदा आहिनि ऐं उते जेको आहे राति जो नज़ारो जेको आहे सो हिकु अलॻि ई जेको आहे सो असांखे तरानो ॾींदो आहे ईअं लॻंदो आहे ॼण चंडु अची करे धरतीअ ते लथो आहे हाणे हिता खां जॾहिं वेंदा आहिनि माण्हू त उन्हनि खे त हिकिड़ी स्पेशल जेका आहे सो कार खणी वञणी पवंदी ऐं उते तम्बूनि जो जेको आहे भाड़ो ॾियणो पवंदो आहे अहिड़ी तरह सां उते जेके बि शयूं बि रखियल हूंदियूं आहिनि जेके ख़रीदारी करिणी पए त घटि में घटि पाण खे लॻिभॻि हिननि जो ख़र्चु लॻिभॻि पंजवीह हज़ार खन अची वेंदो आहे उन मेले में जेको आहे व्हाइट रण जे मेले में जंहिं खे अछो बयाबान बयाबान चऊं था पिया त हू राति जो ख़ासि करे जेको लोक अदब या लोक गीत अहिड़ा प्रोग्राम थींदा आहिनि जेके उणिवीह सौ टेहतरि में जेको भारत ऐं पाकिस्तान जो युद्ध थियो हो त केतिरा ई सिंधी मुस्लिम्स जेके हुआ उन बॉर्डर ते आया जंहिं खे ॿनी बि चयो वञे थो हिन ॿनीअ में जेको आहे सो उहो सिंधी कि जेके सिक लाहे थो उन में जेके सुर आहिनि जेके लोक गीत ॻाईंदा आहिनि बिल्कुलु शाह लतीफ़ जा सचल जा क़लाम ॻाईंदा आहिनि उते एतिरो त खज़ानो आहे जो माण्हू उते वेंदा आहिनि त शुद्ध अख़र सिंधियुनि जा वोकैब्युलरी जंहिं खे चऊं था असांजे डिक्शनरीअ जा वर्ड उहा अञा ताईं महफ़ूज़ु करे वेठा आहिनि उन्हनि जो रहण सहण बि बिल्कुलु सिंध वांगुरु आहे उते तव्हां खे सिंधी मोची मिलंदो त सिंधी हजम हजाम बि मिलंदो त जेके बि खेती कंदड़ आहिनि उहे बि तव्हां खे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ु पाण मिलंदा त ॾाढो सुठो उहो व्हाइट रण हूंदो आहे ऐं ज़रूरु असांखे वञणु घुरिजे